میں اتر پردیش کے چھوٹے سے شہر میں رہتی ہوں یہاں کے علاقے میں بہت ہی اچھا مذہب بولا جاتا ہے وہ اس مذہب کا نام ہے مسلمان یہاں پر سبھی مسلمان لوگ رہتے ہیں اور بہت ہی اچھے سے ہر کسی کے پاس پیش آتے ہیں وہ تمیز سے بات کرتے ہیں اور پانچوں وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں ہر وقت بہت ہی رونق رہتی ہے اور رمضانوں میں وہاں پر روز کی رونق رہتی ہے شہری میں بھی رونق رہتی ہے مسلمان بہت ہی اچھے لوگ ہوتے ہیں ان سے ہمیں بہت ساری باتیں سننے ملتی ہیں جیسے کہ وہ سب وہ سب تعلیمیں کرواتے ہیں اور ہم ان تعلیموں میں جانا چاہیے کیونکہ تعلیموں میں جانا بہت ہی فائدہ مند ہیں میرے علاقے میں مسلمان رہتے ہیں